سب سے پہلے میں ایسے شخص کو یہ مشورہ دوں گا کہ وہ آسان ورزشوں کا انتخاب کرے آسان یوگا کا انتخاب کرے جو اسے پسند ہو ویسے آسان آسن کا انتخاب کرے اور صبح وقت پر اٹھے اور پانی گرم کیے یہ سب اس کے لیے بہتری ثابت ہوگا